दाखालि आं बाजाराव मा होनो प्लास्टिक कन्टेनियार लानो सानदोंमोन ओमफ्राय दाम बाराखाय लानाय जायासै ओमफ्राय अनलाइनाव खम नुनायलाय बिहरबाय ओमफ्राय दा युस खालामनानै मिन्थिनो मोनबाय मा होनो जाग्रा मुवा दोनब्लाबो प्लास्टिक प्लास्टिक मोनामो गोबाव दोनजाया बेनि थाखाय एकदम मानो बाहायनानै बाहायैयानो साबसिनमोन बेबायदि साननाय फैदों आरो